चूड़ी पेन्है कऽ बहुत पसन्द रहए लेकिन चूड़ी खरिदै खातिल हम बहुत दूर गेलियै ओतना दूर बेगुओसराय गेलियै रऽ तऽ बेगुसराय गेलियै तऽ चूड़ी खरिदलियै चूड़ी खरिदलियै तऽ चूड़ीक दाम रहै तीन सए रुपैआ आ ओ चूड़ी हमरा बहुत अच्छा लगलै ओ चूड़ीक हम जब खरीद कऽ लैलियै घर तऽ घर खरीद कऽ लेलियै तऽ घर परिबारके लोगसब देखलकै तऽ कहलकै कि बहुत अच्छा छौ चूड़ी कि ये चूड़ी अच्छा लगैत छिकै से हमरो चूड़ी किनाए दिऔ तऽ हमे की कयलियै दोसरका दिना जब गेलियै हम बेगुसराय

चूड़ी ने बहुत खराब रहै रऽ हमरा तीन सए रुपा भी लगि गेलै आ चूड़ी हमरा अच्छा नहि पकड़ेलै जेतना जएगो दीदीके देले रहियै

तऽ कहलहुँ कि चूड़ी बहुत अच्छा छै से हमे चूड़ी एतना दाममे किनलियै तऽ हमरो अच्छा लगलै तऽ हमहूँ किनबै लेलियै आ चूड़ी से चूड़ी अच्छा नहि छै

से तोइ लानलहो एते महँगा चूड़ी तऽ हमरो लानि देलहो रुपैओ भी एतेक लगि गेलै खर्चा होइ गेलै रुपआ

हमे तऽ कहलियै कि हमरा तऽ बहुत अच्छा लगलै रऽ चूड़ी हमे तऽ नहि जानलियै रऽ कि जे चूड़ीमे

अच्छा नहि रहै सब दीदी ओ चूड़ीक बड़ाइ करऽ बुराइ करै लगलै कि चूड़ी अच्छा नहि रहै रऽ तु चूड़ी लानलहो तु चूड़ी ठकाइ गेलहो आब ओहि दोकानसँ चूड़ी नहि लानिहो एतेक महँगा चूड़ियो देलको आ चूड़ी फुटि गेलो सब कलरो चलि गेलो